मारती सुजुकी ओमणी एट हंड्रेड बलेनो ब्रिजा टाटा सी आर आर इनोवा इनोवा क्रिस्टा इनोवा हायब्रीड कॉलेस सुमो टाटा सीयेरा होंडाय आय थटी होंडाय आय ट्वँटी टाटा एरिया ग्रेंड विटारा वेगनार आर इटोज किया किया सोना सोनाटा सोने सोनाट

बी एम डब्ल्यू फाय सिरीज बी एम डब्ल्यू सेवेन सिरीज बी एम डब्ल्यू येम थ्री बी एम डब्ल्यू एम फोर मोस्टेन लांबगिनी फरारी इको वर्सा ओल्ड इलेक्ट्रीक स्कुटर ओला वॅस्पा स्कूटर सायकल बी वन मॅक्स बी एम डब्ल्यू स्प्लँडर एक्टिवा एकटिव टू जी एकटिव थ्री जी एकटिव फायज जी एकटिव सिक्स जी जुपीटर ब्लेजर टाटा सल्टस फसिनो बुलेट के टी एम ड्यूक डियो आर एक्स हंड्रेड निजा एस एस हंड्रेड मारूत मारुती यामाहा पल्सर वन फिफ्टी पल्सर वन एटी डिजायर स्विफ्ट थार नेनो ट्रॅक्स ट्रेन वंदेमातरम त्रिविंद्रम एक्सप्रेस गोवा एक्सप्रेस मेट्रो कोळेम गोवा लोकल एरोप्लेन हॅलिकेप्टर झॅट फायटर झॅट झॅट एर्वेज इंडिगो कथा रेल्वेज थायलंड एक्सप्रेस एर्वेज मोना केलायन्स कोयट एक्सप्रेस वेर इंडिया